हाँ कहाँ चलना है लखनऊ चलना है लखनऊ कहाँ पे चलना है केसरबाग चलिए आइए बैठिए भाई और किराया जो वाज़िव हो वो दे देना अरे डेली आते हो डेली जाते हो भैया जो वाज़िव हो वो दे देना ओ घंटे के हिसाब से दे देना भैया जहाँ घुमोगे वहाँ घुमाएंगे अरे नहीं नहीं नहीं नहीं आप बैठे हो आप कहाँ उतरोगे अरे अलीगंज अरे जो इच्छा हो दे देना मालूम है तुमको अरे नहीं मालूम है भैया तो वाज़िव किराया जो वाज़िव किराया है वो दे दो बस चलो अच्छा अच्छा हाँ तो तो लास्ट में समझ लेना और क्या तो कितना समय लगेगा चलो चलो अच्छा बैठो बैठो हाँ बैठो अरे बैठो जो देना हो दे देना ये ठीक है ये ये ये ये ह्म्म हाँ तो आओ चलो बैठो बैठो बैठो चलो आप पहले कहाँ चलेंगे चलो बैठो अरे पैसे दे देना काम के अनुसार दे देना पैसे और क्या अरे चलो पच् पचास रुपए से शुरुआत कर रहे हैं ठीक है चलो केसरबाग बैठो हाँ ठीक चलो बैठो हाँ पचास रुपए दे देना बस और क्या है अरे जो जो महंगा हो उसको निकाल दीजियेगा बाँकी दे दीजियेगा तो ठीक अरे तो ठीक आइए बता दिए हमने जो दे दो भी हम ले लेंगे और क्या चलो आओ बैठो चलो अरे जहाँ जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ ले चलेंगे चलो हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक बन जायेगा आओ हाँ बस बस ठीक ठीक ठीक ठीक ओके ठीक हाँ चलो बैठो हाँ चलो हाँ हाँ ताज़ होटल ले चलेंगे अरे वाह तब तो बहुत बढ़ियाँ बन जायेगा श्री मान जी हाँ ठीक ठीक चलो चल रहे